نوزائیدہ بچے کے پہلے سال کے دوران مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں کئی رسومات ادا کی جاتی ہے جن کا مقصد بچے کی خوشحالی صحت اور تحفظ کی دعائیں کرنا ہوتا ہے یہاں کچھ عام رسومات کا ذکر کیا گیا ہے جو ہندوستان پاکستان اور دیگر ممالک میں انجام دی جاتی ہے جیسے مسلمان خاندانوں میں نوزائیدہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے اس کا مقصد بچے کو اللہ کی عبادت کی پہل دعوت دینا ہوتا ہے اور اسی طرح بچے جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی شروعاتی سالوں میں جو پہلے سال سے لے کر پانچ چھ سال تک کا وقف ہوتا ہے اس میں مختلف طریقے کے رسومات ادا کی جاتی ہے جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گھر میں ایک عجیب خوشی ہوتی ہے بچے کو فوراً ماں سے ملایا جاتا ہے ماں کی چھاتی سے لگایا جاتا ہے اور اس کو پھر نہلایا جاتا ہے اور اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں بچے کے نام رکھنے کی ایک رسم ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے کچھ دن کے اندر ہی اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کے نام سے نام کو رکھنے میں کافی محنت کی جاتی ہے کوشس کی جاتی ہے کہ اس کا نام بہت ہی عمدہ ہو پھر اس کا عقیقہ ہوتا ہے اور اس عقیقے کے پروگرام کی ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اس کا خواب زیادہ اہمیت ہے اس کا خواب اہتمام ہوتا ہے اور اگر لڑکا ہے تو دو حصے ہیں اور اگر لڑکی ہیں تو اس کا ایک حصہ ہے پھر اگر لڑکا ہے تو اس کے ختنے کا بہت بڑا پروگرام ہمارے یہاں ہوتا ہے